हा जय झूलेलाल हा मूं चए पोइ पाण खे आईस्क्रीम खपंदी हुई तव्हां खे आईसक्रीम जी शॉप आहे न हा त मूं चयो पिए हिते पाण खे फलूदा टाईप बि आईसक्रीम आहे छा ऐं हा हुन जी माए वारियूं कुल्फियूं बि आहिनि त इहे फलू फलूदा आईसक्रीम जो कीअं घणे रेट रखियो अथव भाई जीअं अच्छा मूंखे क़रीब जीअं फलूदो हुजे भाई पंजाहु रुपये जे टाईप में प्याले में जीअं ईंदी आहे फलूदो त मुंहिंजे बेबीअ जो बडे आहे सुभाणे त मूंखे शाम जो सतें बजे खनि खपंदी क़रीबनि टीह टीह खपंदा फलूदे जा हम्म अच्छा हा हा अच्छा अच्छा

अच्छा त मूं चयो तव्हां जी इहा घर में बि सप्लाइ कंदा हूंदा न हा हा न न भाई जे मूंखे घर में जे होम डिलिवरी कंदा हूंदा न अच्छा त हलो ह्म्म अच्छा हा हा अच्छा अच्छा हा मां बि त किथे पंहिंजी हे पासे में कालोनी जेका ढिॻी बजार आहे उते ई रहंदो आहियां घणो परे घणो परे कोन्हे को सुभाणे मूंखे क़रीबनि टीह पीस ॻाढ़े जा तव्हां कुल्हण में पैक कंदायो या छा में पैक कंदा आहियो प्लास्टिक वारे गिलास में हा हा कुल्हण में प्लास्टिक में एॾो मज़ो न थी अचे कुल्हण में थधो पियो हूंदो हा ठीकु आहे त सुभाणे हा हा मां हिन जॻहि एड्रेस ॿड्रेस सभु तव्हां खे हिननि हीअ नंबर तव्हांजो वॉटसअप नम्बर आहे न हा त पोइ मां तव्हां खे एड्रेस वॉट्सअप कयां थो ऐं तव्हां असां मोकिलिजो पोइ मां जेको माण्हू खणींदो उन खे हथोंहथु पेसा ॾई छॾींदुसि ईअं हलो पोइ ठीकु आहे सुभाणे ताईं तव्हां असांजा शाम जो सतें बजे ताईं टीह प्याला ठाहे छॾिजो त मां मूंखे घर मोकिलिजो ठीकु हा हलो ठीकु आहे जय झूलेलाल